आङो थुलुंगा मोननो थाखाय बांसिन माबाखौ बाहायो इउटुबखौ आङो गाव सार्स खालामनानै नागिरो ओमफ्राय बिदिनो मथिभिसिनेल भिडिअस नायो स्पिस खोना सङो माखासे मानसिफोरनि गेदेर गेदेर मानसिफोरनि माबाखौ स्पिसखौ खोनासङो माने बिसिनि साजिसन होनाय फोरखौ खोनोसङो मारै मा खालाम नांगौ मोनसे गल सिम सहैनो थाखाय मा देदिकिसन होनांगौ बेफोरखौ खौनासङो मटिबेसनस संस खोनासङो बेखौ थुलुंगाखौ दोनबाय थानो थाखाय जेन'बा लेखा फराय नांगौबा बा मैक्ससारायस खालाम नांगौबा मोनसे मोनसे गावबा गाव मोनसे स्पेसिपिक मिउजिक थायो बेव खोनासङो ओमफाय थुलुंगाखौ लायो जाहाथे थुलुंगाया थाबैनो थैलाङा जायहासथे मोनसे स्पेसखौ नायनानै दसेनो बावा जाहाथे बियो गोसो सिंआव खामबाय थायो बेनि थाखायनो बेखौ खोनासङो आरो ना खोनासङो बा नायबाय थायोबा नायबाय थायोबासो बे माने अरा खामबाय थायो नालाय बेनि थाखायनो नायो आङो माबायाव इउथुबाव सार्स खालामनानै नागेरो आरो